सरकार जैसे हमको आँख में आँख का दवा करना है तो सरकारी हास्पिटल में हमको वो सुविधा है सरकार हमका फ्री में अपरेसन आँख का कर रहा है जैसे हमको बुखार आ रहा है तो सरकार भी दवा दे रही है हमारे पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट में हम दवा नहीं ले पा रहे हैं तो सरकार हमको सरकारी हास्पिटल से दवा फ्री में दे रही है तो इससे हम बहुत सुविधा है जैसे जो गरीब लोग हैं उनका फ्री में आँख का अपरेसन हो रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है तो सरकार बहुत सुविधा दी है और थोड़ा बहुत अपने पास से भी पैसा जिसके पास है वो लगा लेते हैं हमको जैसे बुखार हुआ तो हम दवा ले सकते हैं सरकारी हस्पिटल से सरकार बहुत सुविधा कर दी है इससे सब लोग बहुत खुश हैं